हेलो नमस्ते मैम मैं ऋचा बोल रही हूँ जी मुझे स्कूल एडमिशन के बारे में पता करना था आ मम्मा हाँ तो मैम आप ये वाला फीस का डिस्क्रिप्शन दे सकती हैं बता सकती हैं फीस का कैसे क्या रहेगा ओ टोटल एमाउन्ट और मंथली एमाउन्ट एडमिशन फीस ये सब चीज़ों की जानकारी फोन बैग में जी मैम ऊ तो मैम थोड़ा बहुत कुछ कंशेशन नहीं रहेगा क्या हाँ तो हाँ मतलब जैसे फीस इकठ्ठे जमा कर रहें एक साथ तो उसमें थोड़ा कंशेशन वगैरह या अगर ये मतलब मंथली जमा करें तो उसका कैसे क्या रहेगा वो सब आप बता दें जी और एक्स्ट्रा फीस कुछ तो नहीं लगेगी ना ऐसे अच्छा बुक स्कूल से ही उनको यहाँ कुछ चार्ज तो नहीं कटेगा न जी वो चार्ज जी जी और कुछ मतलब और हम बुक्स वगैरह का सबका एड करके ही रहेगा न मैम एमाउन्ट पीने और ये ड्रेस वगैरह का कैसे क्या है ये आप बता रही हैं तो अच्छा स्कूल से मिलेगी पर साल से सर्लेबल रहेगी वो यस मैम थैंक्यू मैम